हां जी हलो जी जी जी जी भाभी ॿुधायो अथव दीदी लखनऊ में अलाई सारा अथव रिषी वेज अथव रॉयल केफ़े मोती महल जाते तव्हांखे सिंधी रोटी बढ़िया मिली वेंदव हर तरह जी शयूं मिली वेंदव जी जी रॉयल केफ़े में तव्हांखे हर शइ मिलदव और हिते इलाही सारी इलाही मायूं बि आहिनि जे की होम होम शइ वारा घर सां बि कम कंदियूं आहिनि जे की हर तरह जी सिंधी शयूं तव्हांखे ॾींदियूं जीअं मिठो लोलो आहे सुपक आहे कुट्टी आहे हर तरह जी शइ हू तव्हांखे ॾींदव जी जी हिते हर तरह जी सुविधा अथव लखनऊ में इलाही आहिनि जेकी घर सां पंहिंजे कम शुरू कयो अथन जंहिं और हर तरह जी सिंधीयुनि सिंधी तरह जी कोई बि डिश तव्हांखे खपे त मिली वेंदव

सिंधी हा सिंधी तरह जा जेके बि ड्रिंक जी जी सिंधी ड्रिंक जेके बि हलदा आहिनि जंहिं बि तरह जा जेका बि हूंदा आहिनि हर तरह जा हुजनि बि ठाहे करे तव्हांखे ॾई सघंदा अथव होटलनि में त मिलंदा ई मिलंदा आहिनि घरनि सां बि ठही तव्हांखे मिली वेंदव इलाही सु जी जी तव्हां हा अचो हिते लखनऊ में त हूंअ मतिलब तव्हां किथा खां ईंदा भाभी पोइ किथे रहंदा आहियो तव्हां अच्छा भाव नगर खां तव्हां ओॾे निकिरींदव त तव्हांखे ॾिसो पतो कयो तव्हांखे जीअं मेट्रो वेट्रो मिली वञेव या कुझु बि त जीअं हज़रत गंज अचो मेट्रो सां जीअं ई तव्हां लहंदा अच्छा आश्रम में आयो ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ तव्हां आश्रम में तव्हां मतिलब कहिड़ो मेट्रो मिली वेंदव तव्हांखे मतिलब तव्हां हज़रत गंज वरी मेट्रो पकिड़े वठो त जीअं ई तव्हां हज़रत गंज खां लहंदव पोइ इनते हेठ लहंदव उते ई तव्हांखे हो मिली वेंदव रॉयल केफ़े जो स्टॉल अथव हुनमें हा ॿाहिरि ई चाट बि लॻंदी अथव और अंदर बि हर तरह जी शइ हुनमें मिलंदी अथव रॉयल कैफ़े आहे ई सिंधीयुनि जो और सिंधी शैयूं उते हर तरह जी मिलंदी अथव ॾियारी ते होली ते जेके सिंधी ॾियारी ते होली ते सभिनि ते जेतिरी बि सिंधी डिश ठहंदियूं आहिनि हूअ सभु बि हे जन प्रोवाइड कराईंदा आहिनि जें तव्हांखे को होली में हाणे जीअं होली वयी त हा हे तव्हांखे गीहर समोसा हे सभु मिली वेंदा आहिनि या होली उनते ॾियारीअ ते बि जेके बि हूंदियूं आहिनि सिंधी मिठायूं विठायूं सिंधी मिठायूं बि इनजे पास तव्हांखे इलाही सुठी सुठी मिली वेंदव इते मनोहर जो बि आहे हिते चौक जे ऐं चारबाग में ई उनमें बि मनोहर आहे शायद उनजे पास बि तव्हांखे पूरो सिंधी हर तरह जी सिंधी मिठायूं एतिरी सिंधी सिंधी मिठायूं तव्हांजे पास हर तरीके़ जी जेकी तव्हांखे पूरे लखनऊ न मिलंदी हूअ उते मिली वेंदव न मां तव्हांखे एड्रेस मोकिले रखंदीमाव तव्हां ॾिसी वठिजो उते उनखे हिक बार सम्झी वठिजो और कहिड़ी कहिड़ी शइ खपे पहिरीं हा तव्हां एड्रेस वेड्रेस ठीकु सां करे वठिजो बाक़ी जेको तव्हांखे उते जेकी शइ खपे तव्हां पहिरीं हिक बार सभु इंक्वाइरी फ़ोन नम्बर बि मिली वेंदव तव्हांखे ऐं फ़ोन नम्बर ते ॻाल्हाए करे उनसां पुछी सघंदा आयो तव्हांखे रेट वेट जी पूरी जानकारी मिली वेंदव सुठे सां सुठी शयूं हो अथव ॾई रख दिलाए रखंदा

ऐं भाभी त तव्हां इते घणे ॾींहं रहण जे लाइ आया आहियो अच्छा पंद्रहं ॾींहं खणि रहंदा इते अच्छा त बाक़ी ॿियो किथे बि अगरि तव्हांखे ॿिया बि होटल ॾिसण अथव त इलाही बढ़िया बढ़िया अथव तव्हां कंचन वञी सघंदा आहियो इते इते इंद्रा नगर में बि सुठा सुठा होटल अथव जीअं हे कंचन अथव एॾे हिन कंचन में बि इलाही सुठी सुठी मिठायूं हर तरह जी फ़ैंसीअ में बढ़िया मिलंदी अथव और रश्मि स्वीट्स अथव इंद्रा नगर में और इनजे अलाव ब मतिलब तव्हां छड़े ओॾे वञण जो जरूअत कोन्हे तव्हां एॾे बि ईंदाव न त एॾे बि तव्हांखे इलाही तरह जा सिंधी खाधा हर तरह जा खाधा मिलंदव भई इंद्रा नगर में बि ॾिसी सघंदा आहियो हिननि में बि ॾिसी सघंदा आहियो और ओॾे बि हा जी जी आलमबाग खां त मां तव्हांखे हुते आलमबाग में बि इलाही दुकान मिली अथव मिली वेंदव तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो उते होटल में तव्हांखे बढ़िया बढ़िया शइ मिलदव जे अघि अघि जे टाइम बि उन्हनि खां ॻाल्हाए वठिजो हिकबार सम्झी वठिजो केतिरा जी हा सम्झी वठिजो ठीकु आहे ठीकु आहे भाभी जी ठीकु आहे जय जय झूलेलाल